अथी कोन कोन खाना बनाबैरऽ सौख हइ छै पनीर मटर पनीर कोबी आओर नया सब्जीमे कोन कोन नीक चीज बनै छै कञ्चू साग सब्जी हरा सब्जीमे भिन्डी बैगन टमाटर करैला नया सब्जीमे कोना कचरी बनैलऽ जाइ छै कइसेकऽ बनैलऽ जाइ छै ओकरा दाल फूलै लऽ दै छै दाल कऽ पीसै छै दाल कऽ पीसिकऽ तब कचरी छाँकै छै आओर कोन सब्जी बनै छै मटरके भी उबालैलए पड़ै छै हरा मटर आब कोन सब्जी बड़ी बैगन आलू आओर कोनसनी सब्जी बनै छै धनिआके पत्ता डाललऽ जाइ छै गेन्हारी साग हइ छै पटुआ साग हइ छै